असांजे देश में सुठा अहिड़ा अ उध्योगपति आहिनि जंहिंमें टाटा जेके बिरला अंबाणी अंबाणी करे जेके उध्योगपति आहिनि उहे उन असांजे देश में हेतिरी तरक़ी करी रही आहे जंहिं में हुननि रिलाइंस जा अ मॉल अ जिओ जा मोबाइल ऐं जिओ जा सिम मिलंदा आहिनि उनखां पोइ उहे असांजे देश में एतिरी तरक़ी करे रहिया आहिनि असांखे एतिरी सभु सुविधा ॾेई रहिया आहिनि उनखां पोइ असांजा नेता जेके नितिन गडकरी आहिनि उन त असांजे देश जो नक्शो ई मटे रखियो आहे असांखे लॻंदो आहे की असां पंहिंजे देश में न आहियूं असां ॿिए देश में आहियूं असांखे एतिरी सुविधा ॾेई रहिया आहिनि उन में जंहिं में उन्हनि ब्रिज ठारायां आहिनि उनखां पोइ रस्ता ठाराहे रहिया आहिनि हाणे त हुननि पंहिंजे ई देश मां मानसरोवर हलण लाइ रस्तो ठाराहे रहिया आहिनि असांजे देश जी हेतिरी तरक़ी ॾिसी करे असांखे ॾाढी ख़ुशी थी रही आहे